कला ऐं शिल्प जे खेत्र में पर्यावरण के सही रखण में विभिन्न कोशिशूं कयूं पिया मुंहिंजे खेत्र में शिल्पकार ऐं कारीगर पर्यावरण खे ध्यान में रखी हुई पारंपरिक कलाऊं खे टिकाऊ तरीक़े सां विकसित कनि पिया हिन में हू प्राकृतिक ऐं रीसाइकल सामग्रीअ जो प्रयोग कनि पिया ऐं जीअं की काग़ज़ जो उपयोग कनि पिया मिटीअ जो कनि पिया जेके वरी पाणीअ में मिक्स थी वञनि ऐं प्लास्टिक खे असां छॾंदा पिया वञू ऐं हुननि खे ज़रूरु रिसाइकल कंदा आहिनि ऐं सॼो ऊर्जा जो उपयोग कंदा आहिनि सोलर एनर्जी जो उपयोग कंदा आहिनि ऐं जेको मतलबु लोकल बाज़ारि आहे उन्हनि में ही विकिणण जी कोशिश कंदा आहिनि ऐं हुन खां उन्हनि जी आर्थिक स्थति बि मज़बूत थिए पेई ऐं हिन में उत्तर प्रदेश सरकारि जो असांखे ॾाढी मदद आहे